असांजे शहर में सिनेमाऊं त घणा ई आहिनि पर मूंखे ॿ वणंदियूं आहिनि हिकु सूरज मल्टी प्लस अने ॿियो जय श्री टॉकीस हुन में पहिरीं त मां कुंवारी हुअमि त मुखां मुंजे घोटु सां वेंदी हुअमि ऐं हाणे शादीअ खां पोइ मुंहिंजी फैमिलीअ सां वेंदी आहियां ऐं ॾह ॿारहं पिचरूं असां गॾु ॾिठियूं आहिनि फैमिली सां पर ॾाढी मज़ा ईंदी आहे